आं हॅलो आं तुमी ते तारी वयले पायलट आं हांवें हांवें न्हू तुमचो नंबर सोदून काडला म्हाका मातशें चोड चोडणां व्हरपाक जाय आसलें ना मातशें माग मातशें सांचे सांचे व्हरून हाडल्या जाता मागीर

आं चारांक चारांक पावचो ना मागी लेट म्हळ्यार कितलो जातलो म्हणटा आं आं देवगीन पावपाचें चोडणा देवगीन म्हणटा पय थंय आं जागो म्हळ्यार खंय पावपाचें तो जागो देवगीन गोळेश्वराची देवूळ आसा पळय थंय आमचें घर हय हय थंय यो थंय यो तारीर यो आं हय हय बरें बरें हय हय आं आं बरें बरें आं ना सामान काय ना पूण हें कितले पडटले पयशे व्हरोन पावपाक हय हय हय बरें बरें बरें बरें तर आं आं सामान हाडिना आं बरें बरें बरें बरें आं बरें आं बरें बरें आं बरें तर आं